दाखालिहाय आङो दखाननिफ्रायहाय मोखां गुफुर जानायनि मोनसे क्रिम लाबोदोंमोन बाहायनायनि उनावहाय नाथाय आंनि मोखाङावहाय सिथरसो ओंखारदों आरो मोखाङा खामदों आरो गोसोम गोफासो जालाजोबदों